जी आप हॉस्पिटल से बात कर रही हैं मैम जी मैम तो आपका जो हमारे हमने आपके यहाँ से इलाज करवाया था आपने एक सज्जन का तो तो मैंने उनका बिल आज देखा आपका दिया हुआ जो था तो मैम आपने मैम ये फालतू खर्चे इसमें मैम बहुत लिखे हैं मैम जोकि बहुत ही अननिसेसरी है जो कि लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से जैसे कि आप इस्ट्रेचर का इसमें चार्ज आपने लगाया जोकि इंक्लूड करना जरूरी नहीं होता वो उनका ही काम होता है हॉस्पिटल वालों का कि वो पेशेंट को एस्ट्रेचर पे लेके जाएं अगर वो चलने में असमर्थ है तो लेकिन आपने उसका भी चार्ज लगा दिया तो मैम तो हम ये गलत है मैम

जी मैम लेकिन आप इस्टैंडर्ड तो मेनटेन करते हो लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही देने में बहुत ही ज़्यादा गरीब है जो इलाज कराने में असमर्थ है तो उसके लिए तो मैम ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना मैम तो मैम ये आयुस्मान कार्ड की जो आपने बात करी है ये आपने मैम जब आपने पेशेंट को एडमिट करा था तब तो आपने ये बात मेरे से बोली नहीं थी अगर आप उस वक्त ये बात बोलते तो शायद आयुष्मान कार्ड भी हम अवेलेबल करा देते जी मैम ओके मैम चलिए ठीक है मैं आता हूँ मैम शाम को मैं आपको मिलता हूँ वहाँ हॉस्पिटल में ओके ओके